مجھے جو سب زیادہ پسند ہے کتاب وہ پریم چند کے افسانے اور ان افسانوں میں ایک افسانہ بڑا پسند آیا وہ کفن تھا جس میں دو کیریکٹر ہیں مادھو اور گھیسو مادھو کی بیوی مر جاتی جس کے لیے وہ کفن کے لیے اکٹھا کرتے ہیں پیسے اور کفن کے لیے گاؤں والے پیسے اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں اور وہ رات میں شراب پی جاتے ان پیسوں کی تو یہ بڑا انٹریسٹنگ پارٹ تھا اور ایک بہت اچھا لگا مجھے اس کہانی میں ایک جو کہانی کا جو وہ تھوڑا سا یہ کیریکٹر تھا